हेलो हँ बाजू हेलो हँ बिकाइ हइ आलू परोड़ भिन्डी फुलकोबी बैंगन मटर पिआज बाजियौ की लेबै अच्छा कए रूपये किलो छै परोड़ कए रूपये किलो छै की भाव अच्छा दू तीन एक किलो परोड़ हमरा लैके छै आलू आलू एक किलो आलुओ लैके छै आ नमस्कार दू किलो मटर भिण्डी दू किलो भिंडियो दऽ देबै पिआज की भाव पिआज की भाव छै पिआज की भाव यऽ पाँच किलो पिआज़ो दऽ देबै आओर करैला

मिलु पाँच किलो करैलो दऽ देब कए गो पाइ भऽ गेल जोड़ि लियौ